ہمارے گھر میں دوپہر کو زیادہ تر چاول بنتے ہیں جو کہ میرے بچوں کو اور ہسبینڈ کو بہت پسند ہیں اُن کو دوپہر میں چاول ہی چاہیے دوپہر میں زیادہ تر میں بیگن چاول آلو چاول بریانی لوکی چاول مطلب چاول ہی بناتی ہوں اور زیادہ تر رات میں روٹی ہی بنتی ہے کیونکہ رات میں چاول نقصان دیتے ہیں تو رات میں زیادہ تر ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن اگر کھانا بنتا ہے تو روٹی ہی بنتی ہے جیسے کہ رائتا روٹی آلو روٹی گھیا روٹی بیگن روٹی مطلب رات میں روٹی ہی بنتی ہے زیادہ تر اور کبھی گھر میں گیسٹ آ گئے تو بریانی بھی بن جاتی ہے لیکن کبھی روٹی نہیں روٹی ہی بنتی ہے مطلب کبھی چاول بنتے ہیں تو گیسٹ آنے پہ ہی بنتے ہیں